آج کے دور میں روشنی کی آلودگی نے ستاروں کو بہت حد تک متأثر کیا ہے ہم اگر اپنے علاقے میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ بہت صاف اور صحیح طریقے سے ہمیں ستارے بھی نظر نہیں آتے ہیں ایسا اِس لیے ہوتا ہے کیونکہ جس طرح سے انسانی مشینوں نے انسانی طور طریقوں نے اور آج کی تکنیکوں نے فروغ پایا ہے تو اُس کے مدِ نظر روشنی بے پناہ اور بے اِنتہا استعمال ہونے لگی ہے جس کی وجہ سے ہمارے علاقے میں صاف آسمان دیکھنا مشکل ہوتا ہے اور اگر صاف ستاروں کو کبھی دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہمیں نکل کر کوئی ایسا کونا ڈھنڈنا پڑتا ہے جہاں سے ہم ایک صاف آسمان دیکھ سکیں